ہیلو جی بالکل اچھا جی کون سی اچھا کتنی ہماری شاپ یہاں ترکمان گیٹ میں اندر آ کر ہے اچھا کیسی چاہیے بون لیس چاہیے یا جی جی ٹھیک ہے اور بالکل جی بالکل تازہ ملے گی آپ کو اور کس دن چاہیے پچاس پرسن جی جی دیتے ہیں لیکن پانچ کلو میٹر تک دیتے ہیں بس آپ کہاں سے بول رہی ہیں اچھا اچھا ٹھیک ہے اور ہماری چھٹی منگل کی ہوتی ہے منگل کی

بالکل جی آپ کو آپ لے کر کے دیکھیے گا جی ٹھیک ہے آپ ایک مرتبہ لے کر دیکھیے ہمارے یہاں سے ہمارے یہاں بہت کچھ قسم کی ہیں بہت قسم ہیں ہمارے یہاں جیسے جی سیلن ہیں اور ایک سمندری ہوتی ہے اور ایک پونپلیٹ ہوتی ہے اس طرح کی ہمارے یہاں مطلب بہت طرح کی ہیں ہمارے یہاں ہاں دیکھیے ہمارے یہاں ویسے تو پانچ سو روپے کیلو ہے ہمارے یہاں لیکن آپ کتنی لیں گی جی جی اگر اتنی لیں گی تو ہم چار سو لگا دیں گے آپ کو جی ہاں اور اب بتائیے آپ کو کب چاہیے پندرہ کو چاہیے تو آپ ایک دن پہلے بتا دینا ہمیں ہم آپ پہنچا دیں گے ہاں جی بالکل صاف ستھری کسی قسم کی بو نہیں ہوگی ہماری مچھلی میں کچھ نہیں ہوگا ہماری مچھلی میں بلکل ایسا جب آپ دیکھیں گی نا تو آپ بار بار ہمارے یہاں سے لیں گی